जय झूले युवाउनि में बेरोज़गारी हिकु दीमकु हिकु अभिशापु आहे छो त ख़ाली दीमाग़ु शैताननि जो घर हूंदो आहे हिन करे जेतिरो थी सघे जवाननि खे चाहे सभिनी कहिड़ी बि उमिरि वारो हुजे पर ख़ासि करे जवाननि खे त बिज़ी हर कंहिं न कंहिं कम में लॻो रहणु खपे जेसिताईं उन्हनि खे को ढंग जो कमु मिले उनखां पहिरियों उहो कहिड़ो बि जेको साम्हूं आयल कमु हुजे उहो उन्हनि खे एसेप्ट करणु खपे ताक़ी उहो वांदा न वेहनि उनसां उहो थोरो घणो ई पंहिंजो ख़र्च कढणु न त हो ख़ाली वक़्तु में बेरोज़गारीअ में कंहिं न कंहिं ग़लति संगत या कंहिं ग़लति आदतु जो शिकार थी वेंदा आहिनि जंहिंसां उहो अॻिते हुननि जी सत्यानास थी वेंदी आहे उन्हनि जो फ्यूचर उन जो भविष्य अंधकार में हली वेंदो आहे ग़ुनाह जे रस्ते ते हली वेंदा आहिनि हिन करे उन्हनि खे फ़िलहालु कहिड़े बि साम्हूं आयलि कम में लॻी वञणु खपे ते उनखां पोइ पंहिंजे ज़िदगीअ खे सुधारण लाइ हो ॿियो छा करी सघंदा उहो बि सोचणु घुरिजे पंहिंजे आस पास कुझु कमी ॾिसण थी अचे कुझु घटि वधाई थी ॾिसण अचे त उनखे सुधारण जे कम में लॻी वञणु खपे थी सघा मां पेहिरियों उन्हनि खे पैसो न मिले पर अॻिते हुननि खे उहो उन मां पैसो कमाइ सघंदा आहिनि ऐं इनखां पोइ सरकार खे मुंहिंजे मुताबिक़ु त पुलिस जी भर्तीअ में ऐं वकीलनि ऐं जजनि जी भर्तीअ में ध्यानु ॾियणु खपे छो त असां ॾिसूं था त पुलिस कर्मीअ में ॾाढी घटिताई आहे हिकु पुलिस स्टेशन में या पंहिंजे आसे पासे कुझु मौक़े ते पुलिस तकिड़ी न अची थी सघे ऐं कोरट में केस घणा ई लटकिया पिया आहिनि छो त हुते वकील ऐं जज न आहिनि इन करे मुंहिंजी सलाहु आहे त पुलिस जी भर्तीअ लाइ ऐं वकील ऐं जजनि जे भर्तीअ जे लाइ ज़रूर सरकार खे कदमु खणणु घुरिजे ताकी असांजो लीगल सिस्टम बि सही हली सघे न त त माण्हू पंहिंजे रुतबे में पिया ॿेयनि खे ख़राब करे रहंदा आहिनि त मुंहिंजे लाइ सरकार खे उहो आहे त ओॾे जेके जवान बेरोज़गार वेठा आहिनि ऐं हिते असांजे लाइ जेके वकील जज ऐं पुलिस जी कमी थी रही आहे इन्हनि खे बैलेंस करे अॻिते कुझु कम कदमु खणणु घुरिजे